جی ڈریور صاحب کیا حکیم صاحب آپ کو بولے تھے آپ دو بجے آئیے گا ہمارے یہاں ٹرین ہے ہمارا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا لیٹ ہو گیا نا رکھیے ہٹائیے چھوڑیے اب میں دوسرا گاڑی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اس ٹائم بولے صبح سے ہی بولے تھے دس بجے کی دو بجے کا کم ہے آپ لیٹ کر دیے اتنا بتائیے ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہائیں جب آپ کو بول دیے تھے پھر بھی آپ نہیں آئے یہ کتنا غلط بات ہے اب ہٹائیے رکھیے دوسرا ڈریور کو کال کرتے ہیں ٹھیک ہے جرورت پہ کام نہیں آئیے گا تو تب کیا فائدہ ہے آپ کو کال کر کے پھر آپ کو بار بار کروں گا کام سنیے گا تب نا کریں گے ٹھیک ہے رکھیے اب ہم دوسرا ڈریور کو کال کرتے ہیں آپ تو ٹائم پہ آتے نہیں ہیں جو ٹائم پہ آئے گا اسی کو کال کریں گے نا پھر فائدہ کیا ہے ٹرین چھوٹ جائے گا میرا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے رکھیے